भोजन रेस्टोरान्ट म्हजे नांव मयुरा कामत हांव पी डी ए कॉलनी पर्वरीच्यान उलयता तुमच्या कडेन एका वरा पयली हांवे एक ऑर्डर प्लेस केल्ली स आइटम्सांची व्हेज फ्राइड राइस चिकन फ्राइड राइस व्हेज मंचूरियन एग करी आनी रोटी तुमी डिलिवरी टाइम हाफ एन आर सांगिल्लो पण एक वर जालो तरी तुमचो डिलिवरी बॉइ योवूना सो म्हाका जस्ट कन्फर्म करपाक जाय आशिल्ले की अजून पर्यंत तुमची डिलिवरी कित्याक येवना कितें प्रोब्लम आशिल्लो कारण आज घरान आमच्या पार्टी आसा आनी सगळें लोक ऑल्रेडी पाविल्ले आसा आनी तुमचे जेवण अजून पावूना सो तुमी प्लीज चेक करून पळयता की तुमची डिलिवरी कित्याक जावुना ती इनकेस कितें प्रोब्लेम आसा जाल्यार हांव दुसऱ्या कडल्यान ऑर्डर करता ओकै थैंक यू